अॼुकल्ह त पाणि शिल्प कला ऐं मिटी जा बासण ऐं जेके लकिड़ी जा बासण आहिनि उहे त ॾाढा ही ट्रेंड में आहिनि छो जो अॼुकल्ह मॉडन माण्हू बि इन्हनि शयुनि खे तमामु घणो था पसंदि कनि ऐं अॼुकल्ह जी जेका असांजी लाइफ़ स्टाइल आहे हुनजे करे बि असांखे इन्हनि शयुनि जी ॾाढी ज़रूरत आहे छो जो मिटी जे बासणनि में अॼुकल्ह त वैरायटी आहे कुकर बि आहिनि त तव्हां बि आहिनि त माण्हुनि पंहिंजी वैल्यू समुझी आहे कि मिटी जे बासणनि सां असांजो केतिरो फ़ाइदो आहे ऐं जेके बासण असां ॿिया यूज़ था कयूं उन्हनि सां केतिरो नुक़सानु आहे छो कि घणेई अहिड़ा एल्यूमीनियम ऐं जेके नॉन स्टिक आहिनि से असांजी बीमारियुनि खे वधाइनि था पर मिटी असांजी ज़मीन असांजी संस्कृति आहे जंहिंजे करे उन्हनि बासणनि सां असांखे कोई नुक़सानु न थो अचे ऐं प्लस अॼुकल्ह ऐं उन्हनि खे बि वाधारो थो मिले जेकी हिन कम में आहिनि हिन कम में ख़ाली जेके मज़ूर आहिनि उहे न जुड़ियल आहिनि पाणि वॾा वॾा बिज़निसमैन बि अॼुकल्ह वॾनि वॾनि दुकाननि ते बि तव्हांखे मिटी जा बासण मिलनि था ऑनलाइन मिलनि था हेतिरे क़दर कि ॿाहिरां बि असांखे चयो वेंदो आहे जेके असांजा हिंदुस्तान खां ॿाहिरि माण्हू आहिनि उहे बि असांखे चवंदा आहिनि खणी अचो त असांजे लाइ मिटी जा बासण खणी अचो त मिटी जे बासणनि जी अॼुकल्ह वैल्यू जेका आहे उहे तांबे पीतल वांगुर ई आहे